हा हिकु दफ़ो मां हिकु छटीह जो फोल्डिंग कारी छट्रीअ जो स्टिल लाइफ ठाहियो हुओ पहिरियों ई त कुझु सम्झ में न पियो आहियो पर बार बार ॾिसण खां पोइ मूंखे उन छटीह जे स्टिल लाइफ में हिकु घोड़े जो मुंहुं ॾिसण पियो आहियो घोड़ो जेको शक्तीअ ऐं हिमत जो प्रतीक आहे